हलो जी मैम आपने एकदम सही जगह फ़ोन लगाया है जी मैम वीवो में हमारे पास बहुत सारे मोबाइल हैं वीवो टू टू एक्स है वीवो वी ट्वेंटी सेवन है वीवो टू है वीवो हाँ हाँ हाँ मैम वो फ़ौन सबसे अच्छा है वीवो में क्यूँकि उसमें बुहत सारे वो जो विशेषता हैं बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी आई हैं जो उसका कैमरा है न वो एक सौ आठ मेगा पिक्सल का है और जो उसमें जगह है में फ़ोटो वगैरह रखने के लिए वो उसमें दो सौ छप्पन जी बी भी है दो सौ चौंसठ भी है और मैम एक सौ अड़सठ भी है एक सौ आठ भी है और चौंसठ जी बी भी है वो आप अपने पैसे के अनुसार ले सकते हैं और मैम एक एक चीज़ और है उसमें वो फ़ाइव जी फ़ोन है उसमें ना फ़्री डाटा भी चला सकते हो हाँ मैम जी मैम जी मैम आप इसे इ एम आई पे भी ले सकते हैं आप कितना कितना ब्याज मैम इसमें सोलह परसेंट रहेगा मैम मैम एच डी एफ़ सी करेंगे मैम हम जी मैम मुझे पता नहीं था आप पहले से मतलब आपने ये लिया हुआ है बजाज फ़ाइनैन्स से तो अब तो आपको और कम ब्याज पे मिल जाएगा मैम आप आ जाइए सॉप पर